دو ہزار سترہ میں میں نے فلپکارٹ کے ذریعہ ایک واشنگ مشین خریدا پہلے میرے گھر میں واشنگ مشین نہیں تھی جس کی وجہ سے میرے گھر میں کپڑے دھونے میں بہت پریشانی ہوتی تھی لیکن اس مشین کے آنے کے بعد میرے گھر والوں کو بہت سہولتیں ہوئی گھر کے لوگ آسانی سے کپڑے دھونے لگے وہ مشین میرے لیے بہت اچھا رہا کیوں اس مشین کا موٹر بھی بہت اچھا تھا اور وہ مشین ایل جے کمپنی کا ہے اور اس مشین کی وارنٹی پانچ سال کی ہے اور اس مشین سے میں بہت خوش ہوں